जय झूलेलाल मां इहो चवण थी चाहियां की अॼुकल्ह जेके घर वेठे ऑनलाइन राशन अचनि था इहा सुविधा आहे त ॾाढी सुठी घरु वेठे मिली थो वञे सभु कुझु सीधो पर जेके असांजा दुकानदार भाउरु आहिन जेके जॻहि जॻहि ते नंढा नंढा दुकान खोले वेठा आहिनि वीचारा सुबुह खां वेंदे राति ताईं महिनत था कनि ग्राहकनि जो इंतिज़ार था कनि उन्हनि खे ॾाढी तकलीफ़ु अची रही आहे हुननि जो रोज़गारु ॾाढो घटिजी रहियो आहे सुखु सुविधा सुठी आहे पर मुंहिंजो इहो चवण आहे की ऑनलाइन वठण खां त तव्हां ॿ कदमु घर मां कढी करे हेठि वञो पंहिंजे सिंधी भाउरनि दुकानदारनि खां पासे वारनि दुकाननि खां वञी करे उतां वञी करे पंहिंजी ख़रीदारी कयो त उन्हनि जो बि फ़ाइदो थिए त असांजे समाज में जेकी तकलीफ़ु अची रही आहे पैसनि जी या जेकी इकानोमी घटिजी रही आहे उन में बि फ़ाइदो ईंदो कपिड़नि जे मामले में बि घरु वेठे अॼुकल्ह ॿार मोबाइल ते हिकु बटणु दबाइण सां घर वेठे कपिड़ा था अची वञनि जूता चंपल था अची वञनि त इन्हनि जो फ़ाइदो आहे घर वेठे अचण जो पर नुक़सान बि आहे की असां पंहिंजी पसंदीअ सां नथा वठी सघूं हथु लॻाए करे शयुनि खे उहो तज़ुर्बो नथा करे सघूं ऐं बाज़ारि वञी करे अगरि असां वठूं था दुकाननि हितां त असां पंहिंजी पसंदि ॾहनि शयुनि मां हिकु सुठी पसंदि था करे सघूं पाए ॾिसी करे सघूं था त असांखे हीअ शइ सुठी लॻे थी की नथी लॻे त मुंहिंजो इहो ई चवण आहे की ऑनलाइन वापार जा फ़ाइदा आहिनि पर असांजे जेके भाउर भेनरियूं जेके सॼो ॾींहुं दुकानु खोले वेठा आहिनि इन्हनि खे तकलीफ़ थी रही आहे इन्हनि जी मदद कयो मां त ॿाहिरां ई शॉपिंग कंदी आहियां तव्हां बि घर मां ॿाहिरि निकिरो ऐं दुकाननि था ई शॉपिंग कयो